असांजे असांजे देश में न कई भाषाऊं आहियूं सभी भाषाउनि में न सिंधीअ खे ॾाढो हाणे महत्व थो मिले मथां सिंधी भाषा के हाणे सभिनि भाषाउनि जे गॾु ही सां हुन खे बराबरि में ई ॾिसनि था सिंधीअ खे पूरो पूरो सिंधीअ भाषा खे पूरो पूरो महत्व ॾिनो हर शहर में सिंधी हिकु त स्कूल आहे जो सिंधियुनि जो आहे हिकु ॿ स्कूल हर एरिया में हर शहर जे हर एरिया में हिकु सिंधी स्कूल आहे और हीअं कोई चवनि नथा सघां कि सिंधी भाषा जो हेॾी महत्व थी वियो आहे कि हुन भाषा में कोई बि अगरि कोई माण्हू जोक बि थो सुनाए न मज़ाक बि थो करे त ॾाढो मस्त थो लॻे मतिलबु ॾाढी खिल ईंदी आहे कि छोकी सिंधी भाषा जो आहे हुन जो विकास त ॾाढो हाणे थी वियो आहे सिंधियुनि जो मोदी जी बि हाणे जा असांजा प्रधानमंत्री मोदी जी उहे बि सिंधी भाषा खे ॾाढो हाणे बढ़ावो थो ॾियनि चवनि ता कि सिंधीअ बि सिंधीअ माण्हू सिंधी भाषा ऐं सिंधी खाणो सिंधी खाणो टे ई ॾाढा महत्वपूर्ण आहिनि हाणे सिंधियुनि जी सिंधी भाषा जी त हेतिरो वाधारो थी वियो आहे हेॾो वधाए हेॾो वधारो थो त कनि की सिंधी हाणे सिंधियुनि जी बि वैल्यू वधे थी त मुंहिंजे हिसाब सां त सिंधी जो हाणे विकास भाषा जो विकास त ॾाढो थी वियो आहे हुन असांखे सभिनि खे सिंधियुनि भाषा सिंधी भाषा न सभिनि के प्रभावित कयो आहे जो सॼी भाषाए आहिनि न हुन में सिंधी भाषा जो इक्वल बराबरी जो उहो त थिए थिए हुन जी वैल्यू थी थिए हुन खे महत्व थो असां ॾियूं था माण्हू ॾियनि था त सिंधियुनि त सिंधी खे ॾाढो हाणे बढ़ावो थो मिले और सिंधी भाषा खे बि मिले और सिंधी माण्हू ॻाल्हाइनि बि था ऐं ॿारनि खे बि हाणे वॾा चवनि की भई थोरो थोरो सिंधी ॻाल्हायो ताकी सिंधी भाषा बि पंजाबी भाषा ऐं अन्य भाषाऊं की तरह सिंधी भाषा बि माण्हुनि जे मुंहं में अची वञे त सिंधी जी सिंधी माण्हू ॾाढा सुठा थींदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा बि ॾाढी सिंधी सुठी थींदी आहे जय झूलेलाल